ہلو کیا میری بات امیزون کمپنی سے ہو رہی ہے جی آپ نے دکھایا ہے کہ میرا آڈر جو ہے وہ ڈلیور ہو چکا ہے لیکن مجھے آڈر نہیں ملا ہے میں نے ایمرجنسی میں ایک کتاب آڈر کی تھی تاکہ میں اپنا انٹرنس دے سکوں لیکن کتاب مجھ تک موصول نہیں ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب موصول ہوئی ہے آپ ذرا چیک کریں کہ وہ ڈاریکٹ میرے پاس آئی ہے یا کسی اور کے پاس چلی گئی ہے مجھے تو نہیں آئی ہے کتاب آپ چیک کیجیے خواہ مخواہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم آڈر دیں گے اور آپ تک آڈر جو ہے وہ ایک دو دن میں پہنچ جائے گا لیکن پتا نہیں پھر مسپلیس کر کے آپ کہاں بھیجتے ہو یہ کون سا طریقہ ہے اب کل جا کے مجھے اگزام ہے تو میں وہاں پہ کیا لکھوں کیا کہوں اس میں میری غلطی کیا ہے میں نے تو ایڈریس بھی آپ کو دیا میں نے پیسے بھی ٹرانسفر کر لیے لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آڈر آپ تک پہنچا دیا لیکن مجھے تو موصول ہی نہیں ہوا آڈر تو پھر میں کیا کروں